जय झूलेलाल गुजरात में शिक्षा खेत्र में कमु करण जो प्रमुख अवसर ऐं चुनौती आहिनि की असां सभु सभु सभिनी ॿारनि खे शिक्षित कयूं ताकी उहे पंहिंजो देश जो नालो रोशन कनि इन करे असांखे सभिनीनि ॿारनि खे शिक्षित करण लाइ प्रेरित करणु खपे ताकी उहे पंहिंजी हर चुनौतियुनि खे पार कनि ऐं पंहिंजे देश जो नालो रोशन कनि